पंज मई ॿ हज़ार ॾ चोवीअ ज़ून ॿ हज़ार पंज उणिवीह मार्च ॿ हज़ार ॾह टीह अगस्त ॿ हज़ार ऐं ॿावीअ सितम्बर उणिवीह सौ पंजहतरि